एक बार हम लोग सफर में जा रहे थे ट्रेन से मेरी ननद थी और मैं मेरा तबीयत खराब था मेरे ननद का भी तो अपने आदमी लोग को बोला टिकट भेज दो तो टिकट बोले नहीं मिल रहा है चेक किएँ तो मैंने बोला जाने दो हम लोग चालु में चले जाएंगे ज्यादा थोड़ा दिक्कत है जल्दी हो जाएगा चलो ठीक है तो मेरी ननद अपने ससुराल से मेरे इधर आई मेरे घर पर आए अपने मायके में आईं मैं बोला चलो उनको दो बच्चे थे मेरे भी दो बच्चे थें तो हम लोग यही दो बजे का ट्रेन थी दिने का दोपहर का तो मेरी ननद मैं हम लोग खाना पीना खाके खा पी के सब नहा धोके टिफिन भी लिया तो हम लोग चल दिए तो मेरे ससुर थे बैठाने गए थे जंघई यहाँ हम लोग बन्ह्वा से बस से गए तो जंघई उतरे जंघई ट्रेन आई दो बजे तो हम लोग को तो मालूम नहीं था कि कौन चालू है कब रिजवरेशन है कौन क्या है कैसा तो जब आ कर गाड़ी खड़ी हो गई तो मेरे ससुर अरे यही है यही है तो हम लोग ह थी तो वही गाड़ी लेकिन वो जरनल डब्बा में हम लोग घुस गए बताए नहीं हम लोग उसमें चले गएँ तो मेरे दो बच्चे नीचे रह गए मेरी बैग तब वो सब चिल्लाने लगा जेनरल डब्बा है जेनरल तो हम लोग उतर गए फिर गए चढ़ गए कैसे कैसे जना अच्छा उसी में हम लोग रह गए फिर दो बच्चे मेरे से रुके रह गए थे तो पुरी पब्लिक दौड़ के बैग भी थी भाई बच्चे भी थे भाई त्रेन चालू हो गई अब से चालू हो गई हम लोग को इतनी हादसा हो गई इतनी डर हो गई सफर में ये अब कान पकड़ें अब कभी ऐसा सफर नहीं करने का इतना डर हो गई कैसा कैसा माता रानी के नाम लेते लेते हे माता रानी हमको पहुंचाओ कैसा पार करो हम लोग बड़े उलझन में फँस गएँ हैं एना पार हो गए पहुचे तो एक बार ऐसा फिर मेरा तबीयत खराब था मेरे मेरे बच्चे पेट में था दो तीन महीने का मेरा तबीयत खराब होय गया था तो मेरे ससुर टिकट निकाले थे तो वही भी बैठाने गए थे हम लोग दोनों ससुर बैठाने गए थे तो इतनी गर्दी थी इतनी गर्दी थी मेरा पैर फिसल गया नीचे मैं संभल नहीं पाई गिरने लगी मेरे ससुर मेरे नीचे ऐसा हाथ करके नीचे से धक्का मारा जोर से तब मैं ट्रेन पर बैठी तभी से मेरा दिल घबराता है बाहर सफर करने के लिए ये भी कैसा कैसा तकलीफ में है अब मेरा क्या है मैं मेरे अंदर एक बीमारी है मेरे दिल में होल है उसका इलाज चालू था दवा उसका हुआ साइन में हो गया एडमिट थी दो महीना सब मुझे मेरे पास बहुत दिक्कत था मुझे इतना तबीयत पानी मेरा ठीक नहीं चलता है मैं पूरा ऐसे जीवन काटती हूँ कुछ नहीं होता है